हम अपना काजके बारेमे बताय सकै छी जे हम अहाँके जेना आठ बजे जाइ छियै तऽ हमरा आरके पढ़ाइ करैके फुरसत मिलै छै जेना सबेरे दिनचर्या ई छै कि सुबह सुबह चारि बजे उठै छियै मुँह कान धोइके फिर हमरा आरके बैठ जाइ छियै पढ़ै लेऽ फिर पढाइमे हमरा आरके पढ़ै छियै जेना कि आइ काल्हिके टर्मनोलॉजी के और मीडियाके बारेमे जाननाइ आओर शॉर्ट रील्स बनानाइ ई सबके अलावा हमरा आरके पढ़ाइ काज रहै छै जे आठ बजे नओ बजे कामपर जाइके पड़ै छै जैसे जेना भए गेलै हमरा आरके काम करले रहियै सहरसा जड़ी बूटीमे राकेश जड़ी बूटी जइसे हमरा आरके ओतय बहुत सारा तऽ ई ज्ञान मिललै कि एक व्यवस्था चलै छै ओतय सामान उमान बेचै छियै जेना भए गेलै खजूर किशमिश काजू बादाम आओर जड़ी बूटी ई सब बेचै छियै जइसे ओकर दाम व्यवस्था ई सब बेचनेसँ अपना अइ काजमे पूरा दैनिक काजमे बहुत जरूरी पड़ै छै जेना कामकाजमे कहल जाए छै हर व्यक्ति अपना आपमे जीवनमे काज करै छै जइसे कोइ मिस्त्रीक काम करै छै कोइ प्लम्बरिङ्ग के काम करै छै कोइ अपन खाना बनबैके काम होइ छै महिला सब जे छै ने अपना अगर घर व्यवस्थामे टेलरिङ्ग ई सब खोलय छै ने सिलाइके काम करै छै जइसँ घरोके कामकाज चललै कैर लै छै फेर अपन खानो पीना बनाए लै छै हमरा आरके पढाइ ई छै कि पढाइ शामके बाद फिर हमरा आरके कैर लै छियै आओर खाना खानेके बाद हमरा आरके फिर दिनचर्या खतम भए जाय छै आओर पूरा खतम कैर लै छियै